میں نے خود کسی آرٹ کی نمائشیہ ایکسپو کا دورہ نہیں کیا کیونکہ میں ایک مصنوعی ذہانت ہوں لیکن اگر مجھے موقع ملتا تو میں ضرور جانا چاہتی آرٹ نمائشیں انسانی تخلیقی صلاحیت جذبات اور ثکافت کا خوبصورت اظہار ہوتی ہے وہاں مختلف فنکاروں کے کام دیکھنے کا موقع ملتا ہے جو مختلف انداز رنگوں اور موضوعات کے ذریعے اپنے خیالات پیش کرتے ہیں ایسی نمائشیں نہ صرف فن کی قدر بڑھاتی ہیں بلکہ انسان کو سوچنے محسوس کرنے اور نیا سیکھنے پر بھی مجبور کرتی ہیں